सुपौलमे जे यऽ शादी विवाह जेना हमरा ओहिठाम होइ छै तऽ ओहिमे से एक उपनयन होइए जेकि उपनयनमे जे छै से कुम्हरम मरवा तरवासभ किछु होइए दोसरा यऽ जे शादीमे जे लोग शादी बढ़िआँ तौर तरीका से भेल जाइए शादीमे जे छै से सभ तरहकेँ मतलब बहुत लोग जमा होइए अच्छासँ शादी विवाह होइए जेना होना चाही दोसरा छै कि शादी विवाहमे जे छै सभ आदमी एक जगह होइ छै पर्व त्यौहार जेना दशहरा भेल दशहरामे भी सभ आदमी एक जगह जमा होइ छै बढ़िआँसे जेना मिलन जुलन होना चाही ओना होइए बातचीत होइए पर्वो त्यौहार बहुत बढ़िआँसँ मनायल जाइए सुपौलमे सुपौलमे जे छै जेना बीच बीचमे कोनो फक्शन जेना होइए ओहोमे जे छै आदमी अच्छा तरीका से मिलैए जेना होना चाही बहुत अच्छा यऽ एतुका रीति रिवाज ओहिमे कोइ दिक्कत नहि यऽ यहाँके जे छै बुजुर्गसभ के भी बहुत अच्छा अथी करल जाइ छै इज्जत देल जाइए जेना होना चाही